जी हाँ मैंने कुछ समय पहले एक जैकेट खरीदी थी हाँ वो लेकिन फोटो में देखने में कुछ और दिख रही थी और जब वो घर में आई डिलीवर हुई तो उसकी कुछ और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और जब उसको पहनने के बाद जब धोया गया तो उसमें से कलर बहुत वह गया पानी में हो गया जब उसको सुखाया तो सूखने के बाद जो गोल गोल से रुई के हो जाते हैं वो भी हो गए थे और फिर जब उसकी जो चैन रहती है चैन लगाने में बहुत दिक्कत जाती है फंसती है बीच बीच में और जैसे जो साइड के जो जेब रहते हैं जेब अपन सामान रखते हैं तो वो गिर जाते हैं मतलब अच्छे से रख नहीं पाते जैसे फोन अपन रखना चाहे तो फोन नहीं रख सकते क्योंकि बहुत छोटे छोटे उसके जेब हैं और अंदर भी एक दो ठो जेब दे देते ताकि हम हम अपने पैसे रख सकते कुछ उसमें और इसी कारण से मैंने वो देखा था अच्छी दिख रही है जैकेट तो मैंने खरीदा लेकिन अब उसमें मेरे को लग रहा है कि मेरे जो पंद्रह सौ रुपए थे वो बर्बाद हो चुके हैं और मुझसे गलती हो गई नहीं खरीदनी चाहिए थी मुझे वो